गायमालके हमरासब अपना घरेलु पशु मानिके ओकर सेवा करैत छिए गायमालके चारा हरा चारा हरा दाना दाना सब खिलाबए छिए ओकरसबके ओकर साफ सुथरा कराबके लेल हमरासब हरतरहकेँ व्यवस्था सुविधा अपना घरमे राखिके करैत छिए आ गायमालके जे छै ठण्डामे ओएह सब ओकर ओढ़नाके व्यवस्था आ धुआँपनके व्यवस्था आओर जाकऽ जँ ओकरा रहैके व्यवस्था हँ गर्मीमे हमरासब गायमालके नहलाधुलाके ओकरा ठन्डाके राहत कभी कभी फैन भी चलाके हमरासब ओकरा राहतके लिए ई सब सुविधा करैत छिए आओर गायमालके लिए विशेषकरके ओकर जे छै ध्यान राखए छिऐ हँ आओर गायमालके पानि समयपर पानि समयपर खाना समयपर जे छै ओकर भूसा खली इएह सबकेँ हमरासब व्यवस्था राखिके ध्यान राखए छिऐ हमरासब आओर आओर जे छै गायमालके जे सेवा हमरा सबसँ बनैत छै ओसब हमरासब करैत छिऐ